गुलाब जामून जलेबी रसगुल्ला रसमलाई काजू कटली बेसन लाडू मोतीचूर लाडू मैसूर पाक गाजर चहलवा सोन पापडी बर्फी पिस्ता बर्फी चॉकलेट बर्फी पेडा दुदाचो पेडा केसराचो पेडा मालपुआ जेना मुर्की काजे इमारती पत्तीसपत्ता संदेश नॉलएन गुर संदेश चमचम फिर्नी बासुंदी रबडी शेव्यो पायस मोदक श्रीखंड आम्रशिखण मोहन दाल चिकी नाल्ला चोलाडू बदशा कुल्फी पिस्ताची कुल्फी आमी आची कुल्फी अलवा सुजीचो हलवा मूंगालीचो हलवा घेवर लवंग लतिका पुरणपोळी खीर कदम मलाई कुल्फी एरिल्स सेलू कोझू कठाय आदा प्रधाम येलादा खर्वस बेंगाली पयेश बालूशाहीलकूट रवा लाडू तिरा तिपल बिबींका ददल भात केक पेरात कुलकुल्स न्योऱ्यो पातोळ्यो दोस कोकाडा सेरादुरा बोल्डीनास सान्न मर्जीपान गोडशे पिंगर मा मणगणें संजिरा पेणी फिणीची बिबिंका इजान रव्याची केक गोडचे केक पोळयो आनी गोड दूद घोडाची पोळी खारपसा